हलो सर आपकी शॉप से मुझे एक गोल्ड चैन और बैंगल्स इअरिंग और छोटी बच्ची के लिए एरिंगस चाहिए और मेरे बेटे के लिए एक इनगेजमेंट रिंग चाहिए

और डायमंड में चाहिए हाँ पैसों की कोई टेंसन नहीं है आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मुझे डायमन्ड रिंग दिखाइए और मैंने जो बताया है आपको ये छोटी बच्ची के लिए गोल्ड के एरिंग भी चाहिए और मुझे बैंगल भी चाहिए जी इअरिंग गोल्ड की बाईस कैरेट में ही दिखाएगा हाँ हाँ मुझे रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है बस सोना काला नहीं पड़ना चाहिए क्वालिटी अच्छी होनी चहिए जी ठीक है मुझे दिखा दीजिए हाँ ये अच्छा है और इएरिंगस दिखा दीजिए

जी जी पैक कर दिजिए जी जी आपका भी धन्यवाद